पिछले कुछ दशकों में भारत में कई प्रकार की नौकरियाँ औ भूमिकाएँ उभर कर सामने आईं हैं जैसे कि यूट्यूबर यूट्यूब टेक्नोलॉजी का एक ऐसा ऐप है जिसके जरिए लोग अपने चैनल बनाते हैं और अलग अलग चीज़ें चीज़ों का अपना वीडियो बनाकर अपनी वो चीज़ें समझाते हैं जैसे कि कुछ लोग इसमें अलग अलग जगहों पे जाकर वहाँ के खाने को खाना खाते हैं खाना खाते हैं और उनको व्यक्त कर और उनका वीडियो बनाकर उनका इस तरीके से उनको व्यक्त करते हैं लोग अलग अलग अलग अलग जगहों पे जा के घूमते हैं अलग अलग जगहों पे जा के घूमते हैं उनका वीडियो बनाते हैं और इस तरीके से वह वहाँ पे उसपे डालते हैं और इस तरीके से वह अपना इस तरीके से वेह यूट्यूब पे जाकर प्रसिद्ध हो जाते हैं और पैसा कमाते हैं कंटेंट क्रिएटर आजकल ऐसी बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि कंटेंट क्रिएटर को नौकरी प्रदान करती हैं वहाँ पर वह अलग अलग चीज़ों के बारे में लिखते हैं अपने विचार व्यक्त करते हैं जो कि लोग आजकल जो कि लोग मैगज़ीन और किताबों के माध्यम से उनको पढ़ते हैं और इस तरीके से वह प्रसिद्ध हो जाते हैं और वहाँ उस इस इस इसके द्वारा पैसा कमाते हैं ट्रैवलर ट्रैवलर भी ऐसे ही काम करते हैं वह अलग अलग जगहों पर जा के वहाँ पे देखते हैं उनके बारे में जानते हैं और इस तरीके से लिख के या उनका वीडियो बना कर वह ऐसे अलग अलग लोगों के पास भेजते हैं और वह उस तरीके से वह पैसा कमाते हैं कॉमेडियन कॉमेडियन आजकल का बहुत ही प्रसिद्ध नौकरी है भूमिका है जो लोगों को पसंद आती है कॉमेडियन में यह होता है कि लोग अपने अपनी जिंदगी कुछ ऐसे हँसी के दुख के या कुछ ऐसे पल जहाँ पे उनको बहुत बुरा लगा हो या उनकी बेइज्जती हुई हो तो वह ऐसे कुछ पलों को हादसे में डालकर लोगों को हँसते हैं जिससे कि लोगों का जो जो मस्तिष्क है वह अच्छा हो जाता है और लोगों को ऐसी कॉमेडी सुनना बहुत पसंद आता है और इस तरीके से वह लोग अलग अलग जगहों पे जाकर होटलों में जाकर अपनी इन सारी बातों को व्यक्त करते हैं जो कि लोगों को बहुत पसंद आती हैं और इस माध्यम से वह पैसे कमाते हैं भारत में कुछ ये कहाँ ये नौकरियाँ भूमिकाएँ हैं जो कि आजकल उभर कर सामने आईं हैं और भारत के जो युवा हैं वे आजकल जीवन में ऐसी ही चीज़ें खोज रहे हैं जिससे कि वह पैसा कमा सकें